जिंदगी बिच में पैह्ली बारी पार्सल नुआया हा ओह्बी अमेजॉन परा ते मेरा ओह् पार्सल केह् हा में नुआया हा फोन ते मिगी फोन इन्ना स्हेई फोन थ्होया इंया में कुदै बजारा दा फोन हट्टियै दा लैना होंदा ते उत्थुआं होना हा कोई बाहरें पंदरें ज्हारें दा ते एह् मिगी ज्हार दो ज्हार दा सस्ता थ्होइया ऑनलाइन मिगी बड़ी खुशी होई कि मेरा एह् इक्क ते मिगी सस्ता फोन थ्होइया ते दूआ इन्ना शैल ते में ऐहीं तक्क एह् फोन लैते दे होइये कोई पंज साल ते ऐहीं तक्क इंया टिप टॉप फोन चला दा ऐ ते एह्दे च कोई खराबी निं आई ऐ ऐहीं तक्क ते ते बड़ा ई चंगा फोन ऐ ते में इयै सारें लोकें गी आक्खनी आं कि किश बी चीज़ खरीदनी होऐ ते ऑनलाइन खरीदो चीज़ां सस्तियां थ्होई जंदियां तुसें गी अपनी जिन्नी मतलब थुआढ़ी चादर ऐ अपनी साढ़े कश पैसे न उस स्हाबै दी चीज़ थ्होई जंदी ते इक्क ते थुआढ़ा टैम बची जंदा बाहर औने जाने गी पर इक्क खामीं ते ऐ गै ते भी चलो ओह् सारें गी झेल्लनी पौंदी थोह्ड़ी चिरें चीज़ थ्होंदी पर एह्दा फायदा एह् ऐ की चीज़ इक्क सस्ती ते शैल थ्होई जंदी